मध्य प्रदेश में बहुत सारे विश्वविद्यालय कॉलेज है जिसमे से मैं आपको बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यहाँ की यूनिवर्सिटी मानी जाती है जिससे कई सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं जैसे उन कॉलेज की सूची मैं आपको बताती हूँ तो नूतन कॉलेज चूंकि बरकतुल्ला कॉलेज से जुड़ा हुआ है और मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय और यदि बात की जाए मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय की तो उस कॉलेज में इतनी विख्यात वह कॉलेज इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रोफ़ेसर है वह उच्च गुणवता के पढ़ाई करवाते हैं और बहुत अनुभवी शिक्षक वहाँ पर होते हैं और कई सारे टेक्नीकली कॉलेज है जैसे कि हम मान सकते है एल एन सी टी लक्ष्मी नारायण कॉलेज जहाँ पर इंजीनियरिंग की बहुत उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई की जाती है और मध्य प्रदेश में बहुत ही विख्यात विख्यात कॉलेज है जहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई की जाती है और भोपाल के तो बहुत सारे कोर्स लोकप्रिय है जैसे इंजीनियरिंग मास्टर्स में डिफेन्स में मास्टर्स कर सकते हैं समाजशास्त्र और अन्य कई कई